हाँ सर आप से बात कर रहे सर मुझे अपने बच्चों के लिए तीन चार दिन की छुट्टी चाहिए थी एक का नाम आशीष है एक का नाम योगेश है शिक्स्थ में और फिफ्थ में

सर हम दिल्ली घूमने जा रहें

हाँ सर उन्होनें बताया तो था बताया था उन्होनें सर मैं उनकी तैयारी भी करवाता रहूँगा वहाँ पर थोड़ा बहुत जी ठीक तीन चार दिन के लिए ले जा रहें

हाँ सर इस बात का मैं ध्यान रखूँगा हाँ सर ज़रूर रखूँ

हाँ सर ठीक है जैसे समझना